हलो जी नमस्ते

वही दो हज़ार आप जितना पर करवाएंगी उतना दाम बढ़ेगा और कम करवाएंगी कम दाम लगेगा हाँ तो तो भाई आपके ऊपर है जितना करवाएंगी उतना लगेगा है तो चार्जिंग आपका दो हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार अगर हाई फ़ाई करवाती यह तो नॉर्मली है पाँच सौ हाँ तो नॉर्मली है पाँच सौ वैसे आपको कहीं जैसे कुछ है ईवेंट है कुछ है तो आपको दो हज़ार ढाई हज़ार शुरू है उससे हाईफ़ाई में जाएंगी तो भी और ज़्यादा लगेगा सब है यहाँ पर तो आपका अलग अलग से घर जाने में अलग चार्ज लगता है घर से आने का वह तो वैसे भी पाँच सौ लगेगा चार्जिंग का जैसे हो जाएगा नॉर्मली का समान का अब आप अपना रखी रहेंगी तो मैं बस आने का ख़र्च लूँगी नहीं तो मेरा रहेगा तो उसका भी लूँगी मेकअप गहना ओहना ज्वेलरी सब है अगर आपको चाहिए तो आप कहेंगी तो मैं ला दूँगी और नहीं तो आपका रहेगा तो मैं आकर यह वह सजा दूँगी तो वैसे भी मेरा पन्द्रह सौ दो हज़ार हुआ है ऐसे लाऊँगी तो भाई पूरा तो चार हज़ार पाँच हज़ार हाँ वह जब टाइम देंगी तो मुझे आना ही पड़ेगा मेरे तो काम है तुम्हें भाई टाइम देंगी तो उसी टाइम पर ही मैं अपना सब काम निपटा के आ जाऊँगी हाँ हाँ तो वह तो वैसे भी सौ दो सौ लगेगा हो जाएगा उनका वह उनका बोली हूँ दो सौ ना तो जितने लोग बढ़ेंगे उतना आपका जैसे बढ़ता जाएगा जैसे आपका वहाँ दो लोग चार लोग बढ़ गए तो भाई वह तो अलग चार्ज लगेगा ना हमें तो आप दुल्हन का सिर्फ कहीं हैं तो दुल्हन का अलग से लगेगा और उसका अलग हाँ मेरा लगी तो मेरा पैसा लगेगा उन लोग का रहेगा तो वे लोग का पैसा लगेगा सब चीज़ है सब चीज़ है ज्वेलरी जूड़ा सैंडिल लहंगा सब चीज़

जी रख रही हूँ नमस्ते